आंनि जिउ समाव जानाय मोनसे गाहाय बिरोंदामिनारि सोलायथायनि सोलायथाइनि मख'जाथाव मोनसे खामानिया बेनो जे आं दिनै मबाइल फन बाहायो बे मबाइल फननि हेफाजाबजों जों गोजानाव थानाय मानसिजों रायज्लायनो हायो आरो स्मार्ट फननि हेफाजाबजों जों बेनि मोखांबो नुनो हायो आरो बे समावनो जों रायलायनोबो हायो आरो आङो स्मार्ट फननि हेफाजाबजों गासिबो आंनि रांखान्थियारि खामानिफोरखौ न'आवनो आंनि खथायाव जिरायना नै आं मावजोबनानै लानो हायो जेरै आंनि मबाइल रिचार्ज टि भि रिचार्ज आरो गेस अनलाइन बुकिं खालामनाय सिनेमा टिकेट दाननाय ट्रेन टिकेट लानाय आरो आं गुबुननोबो आंनि एकाउन्टनिफ्राय गुबुननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ दैथायहरनो हायो बा गुबुननि बेलेन्स बेंक एकाउन्टनिफ्राय आंनि बेंक एकाउन्टसिम आंनि एकाउन्टआव फैसाखौ लाबोनोबो हायो बेफोर सोलायनाया बिरोंदामोमिनारि सोलायथाया जोंनि जिउआव गोबां फेसिलिटि लाबोदों जों आरामाव थानो हादों गोदोनि बादि जों ट्रेन टिकेट बायनो बा गेस बुकिं खालामनो जों लाइनाव थानांला नों जों न' सिंआवनो जिरायनानै जों बेफोर खामानिफोरखौ जोंनि स्मार्ट फननि हेफाजाबजों इन्टारनेटनि हेफाजाबजों जों मावजोबनानै लानो हायो आरो जों जोंनि गथ' गथाइफोरनि स्कुल एदमिसन कलेज एदमिसन आरो बिसोरनि दान मोनफ्रोमबो फरायसालिनि स्कुल फिस बेफोरखौ जों मबाइलनि हेफाजाबजों इन्टारनेट गोनां मबाइलनि हेफाजाबजों जों फायसाफोरखौ फिसफोरखौ हरनो हायो बेफोर खामानिफोरा जोबोद गोरलै जानानै फैबाय मानो होनबा जोंहा दानि मुगायाव सम गैया बयबो बिजि दा बेफोर सुबिदानि दारै जेरावखि थाया मानो जों जोंनि मबाइल फनजों जों बे गासिबो खामानिफोरखौ मावजोबनानै लानो हायो आरो गुबुनखौबो जों बे इन्टारनेट थानाय स्मार्ट फनजों जों हेफाजाबबो होनो हायो बिखौ बुंनानैनो आं फोजोबबाय